चालीह हिकु सौ पंजवीह यारहं हज़ार टे सौ पंजहठ चार लख ॿारहं हज़ार टे सौ पंज लख चोहेतालीह हज़ार चार सौ पंजवंजाहु